आं कोण हय तूं कोण हां अंकिता आगो खूब वर्स म्हयन्यानी मगो फोन केलो नात तुजो फोन हय वळखालो सांग कितें जालें हांव आसा बरो तूं कशें आसा आसा सगळीं बरीं आं आसा खूब राव आं माशेलान तें तूं जाणां बीग बायट तें आसा तें बीग बायट हेजे कडेन एग्जॅक लोकेशन ती स्टेट बँक ऑफ इंडिया आसा तेज्या ओपोजिटूच सो थंय न्हय तुका बड्डे सुद्दां बरो करूंक गावत्लो थंय डॅकोरेशन सगळें बॅग्रावण बी सगळो बरो आसा आनी तेंचो टेस्टूय बी सगळो ओके आसा म्हणल्या एज प द प्रायज सगळें ओके आसा सो ऑ बड्डे करपा दिता आनी आसा एक आतां हालींक म्हाज्या फ्रँडान एक घातलेलो माशेलानूच घातला एक बस स्टॅण आसा तेज्या वयरूच घातला थंय बी बरो टेस्ट गावता आनी तेज्याई सेम आसा लायक डॅकोरेशन तुका फॅमिलीक सगळें हाडपाक गावता मागीर थंयत बड्डे सॅलब्रेट करपाक आनी तेगेलें लायक युनीक आसा म्हणल्यार डिफरण हें डॅकोरेशन बी तेंच्यानी केल्लें आसा सो थंय वचपाचें बड्डेक तेंकां सांगपाचें तूं पयली फी बूक करचो पडटा सो कॉल करून वयचो पडटा सांगचो पडटा तेंकां

टेस्ट बी आसता बरो फीश थालीन तुका आसा खूब तरेचें कींग फीश आसा बांगडो आसा मागीर लेफो चोणाक एण ऑल सगळें पूण तेंची प्रायज अशी कन मार्केटान आतां म्हणल्या आतां कशें आसा मार्केटान प्रायस कशे आसा तशे आनी एक मुगो आयक आयक आयक आय आयक आयक आतां आनी मुगो हालीं एक रॅस्टॉरण आसलें रॉयल ट्रीट म्हणून तें माशेलान आसलें सो तें आतां शिफ्ट जालां माडा पैरीन माडा पेर म्हणल्या माश्शें माशेलातल्यान माश्शें फुडें म्हणल्या माशेलान पडटा तें थंय न्हय आतां तेंच्यानी नवो तेंचो पयली हॉल आसलो म्हणल्या हेजें वॅडिंग्स बी जाता तें हॉ हॉल हें आसा न्हय ओप ओपन एरया सो ते सायडीनूच तेंच्यानी एक बिल्डींग हें बिल्डींग काडल्या आनी तितुनूत तेंच्यानी रॅस्ट्रॉण घातलां तेंचें तें थंय फी हें केलां तेंच्यानी आनी तिंचें बॅग्रावण बी चड बरे आसा लायक बड्डे सॅलिब्रेट पार्टीज आनी जर तुका जाय जाल्यार तुका व्हडलो बड्डे करूंक गावता थंय एरया बी सारकी कंफटेबल आसा एक एक तुका देडशे तिनशी लोक सुद्दां अरावण थंय ते एरयेक सारके फिटाफी आनी तेंचो टेस्ट चड बरो आसता टेस्ट चड बरो आसता आनी प्रायज माश्शी हाय आसा आनी पूण तुका ती म्हारग अशी दिसपा ना इतलो टेस्ट चड बरो आसा न्हय त्यातीर ट्राय कर आमी थिंगां आमी थंयच वयता म्हजी म्हजी दा म्हजी व्हडली भयण आसा अंकिता तें आनी तें पळय पिशें तें सारकें वसपाक तेका फक्त तें रॉयल ट्रिटूच जाय आं बरें त केन्ना गो बड्डे आमकां बी सांगचो आं बरें बरें च गूड नायट